रुट्टी रुट्टी ते मैं बड़ी गै बनान्नी होन्नी आं प्यौकै बी बड़ी बनांदी ही ते मम्मा मि चार बजे ठोआलदी ही ते बड़ा अस करदे हे माराज मेरी मम्मा नै चाह् बनाना बी सखाई मिगी रुट्टी बनाना बी सारियां सब्जियां बी जो कुछ बी ऐ मि मेरी मम्मा नै सारा किश सखाए दा अजकल्लै दियां कुड़ियां न कम्म करदियां निं ऐन उ'नेंई कम्म आंदा बी निं ऐ अदे पह्लै पैह्लै अस जल्दी उठदे हे ते अजै कल्लै दियां कुड़ियां उट्ठनें च निं औंदियां दस दस बजे धोड़ी सुत्ती दियां रौंह्दियां मेरी मम्मा नै उ'नें मि सखाया भला जल्दी उट्ठना कम्म करना एह् करना वो करना सारे कम्म सखाए रुट्टी बी सारी डिशां सखाइयां उनोनें उ'नें कन्नै करना सखाया जो बी ऐ जि'यां सवेला उट्ठे चाऽ बनाई ओह्दे बाद बेच नाश्ता करना होंदा भी सब्जी बगैरा कोई परौंठी होई एई बी जो बी ऐ साब कुछ मि आंदा मेरी मम्मा नै गै सखाया ते जो कुछ मि नेई बी आंदा हा सौह्रै घर आइयै मेरी सस्स नै मि जेह्ड़े बड्डे मिम्बर हे मेरे कोला उ'नें मि सारा किश जठानी कोला सिखेआ में किश सस्स कोला सिक्खेआ फिर सारे कोला सिक्खेआ राजमां बच्चे मेरे राजमां पसंद करदे राजमां बिच अस प्याज पान्ने होन्ने प्याज पान्नी होन्नी पैह्ले में फिर लहसुन होइ आ फ्ही थोम होइ आ अदरक होइ आ होर टमाटर होइ ए भी अस शैल करियै बनाइयै फ्ही बच्चे बच्चे फ्ही बच्चें ई दिंनें ओह् बी खुश होइयै खंदे ते कन्नै होर होइ ए दमआलू होइ ए दमआलू बी में आपें घर गै बनान्ने अस बाह्र दा कुछ निं खन्ने होन्ने ते दमआलू फ्राई करो पैह्ले भी उ'नेंगी प्याज थोम अदरक दा तड़का लाइयै मसाले मसाले पाइयै टिक्की मसाला होइआ सारे पाइयै अस इ'यां बनाइयै बच्चे बी पसंद करदे घरेआह्ले सारे गै जादा बड़े पसंद करदे ते बाद च बच्चे स्कूल जाना होंदा उ'नें टिफन बी चाहिदा होंदा ऐ बच्चे

कदे मूली आह्ली परौंठी बनाई दिन्नी और कदें कुदै भिंड़ियां बनाई दिंन्नी ते बच्चे बड़े खुश होइयै खंदे न और कन्नै बाद च होर बी साढ़ै घर डिशां मतलब की बनदियां गै रौंह्दियां न कदें गजरेला बना दा कदें गजरेला बनान्नी ओह्दे बिच ओह् करनी देसी घ्यो पाइयै फिर ओह्दे बिच काजू बदाम सौंगी जो बी सारा पाइयै ते ओह बनान्ने होन्ने आं अस कदें हल्वा बनान्ने होन्ने हल्वा बिच बी इ'यां गै करनें देसी घ्यो बगैरा पान्ने काजू पान्ने बदाम पान्ने गरी पान्ने ते ओह् करनें भी ओह् तकरीबन अस घर दियां बनाई दी गै चीज जेह्ड़ी ओह् करनें होन्ने आं और पनीर बनान्नी पनीर बिच बी काफी मसाले पौंदे काफी मसाले पाइयै ओह् बनान्ने आं कदे कुदै मन करै मद्धरा बनाई लैन्ने मद्धरा बनान्नी ओह् मि पैह्ले नेईं आंदा हा ओह् बी में अपनी सस्स कोला सिक्खेआ सस्स नै मिगी सखाया ते भला मद्धरा इ'यां इ'यां सुआद बनान्नी होन्नी आं ते हून मेरा मेरे बच्चे न हून इंदी जादा चौल दे ढौडे खाना बड़े पसंद करदे चौले दा आटा होंदा निं उं'दे बिच पानी भी ओह्दे बिच करनी उसी फ्राई करियै बच्चें ई भी खलानी कन्नै चाह बनाई दिंन्नी बच्चे बड़े खुश होइयै खंदे न ते हर बड़ियां सारियां चीजां न जो घर घर बिच जेह्ड़ियां बनदियां न कुदै कदै अपने बाड़ी दा साग लेई औने साग कड़म दा साग बनान्ने पालक बनान्ने भी होर जो कोई बी सब्जी होग आलू लेआने आलू बनाने भी चिप्स आह्ले बच्चे चिप्स आह्ला आलू पसंद करदे ते ओह् बनाई दिंनें उ'नेंई होर खलान्नी होन्नी आं में ते होर बड़ा सारा जादा में बच्चें गी परौंठी जादा पसंद ऐ कदे कुदै परौंठी बनाई दिंन्नी आं ते परौंठी खंदे न ते ऊं